मूंखे हीअं लॻंदो आहे की बाक़ी जेके बि राजनैतिक दल आहिनि उहे सभु हिकु ई राजनैतिक दल जे पुठियां लॻियलु आहिनि जीअं जेको फ़िलहाल में राजनैतिक दल हले थो प्रधानमंत्री मोदी जी जो भाजपा जो उहा पाटी जो मेन मक़्सदु ई इहो आहे की देश जी प्रगति करणी आहे पर बाक़ी जेके सभु राजनैतिक दल आहिनि उहे अहिड़ो नथा चाहिनि उहे सभु इन पाटी जे पुठियां पयल आहिनि उन खे निचो ॾेखाइण में ज़्यादा पुठिया पयल आहिनि जंहिंमें हुननि जे पंहिंजो पलिड़ो घटि थो ॾेखामिजे और मुंहिंजो पंहिंजो पसंदीदा राजनैतिक नेता जीअं त तव्हांजो सभिनि जो बि उहो ई हूंदो उहो ई मुंहिंजो बि राजनैतिक नेता जेको पसंदीदा आहे उहे अस उहे असांजा प्यारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आहिनि और अगरि मूंखे कॾहिं बि उन सां मिलण जो मौको मिलंदो त मां उन्हनि खां इहो ई पुछंदमि कि तव्हांखे हेतिरी एनर्जी किथां ईंदी आहे तव्हां अहिड़े देशनि जा टूर बि तव्हां कयो तव्हां वन डे में हेतिरी मीटिंग्स बि तव्हां अटैंड कयो देश जी प्रगति जो जो बि तव्हां सोचो त तव्हां असांखे बि मोटीवेट कयो